मां चंड ॾिण जाम मन सां मनाईंदो आहियां जाम दिलचस्पी करे मनाईंदो आहियां ॾियारी चेटी चंड चालीहो ऐं क्रिसमस पार्टी

थधिड़ी बि सुबुह साणु पंहिंजो पूॼा सनानु करे पूॼा करे घर में जेको थधो ठाहींदा आहिनि प्रार्थना करे उहो थधो खाईंदो आहियां पंहिंजे मिट माइटनि वटि पंहिंजे भेण भेणिअनि वटि वञी करे तास खेडंदो आहियां शाम जो वापसि ब्रेड सैंडविच खाई करे सुम्हीं पवंदा आहियूं इहो ॾिण जो आनंदु हिकु ई आहे की असांजा सभु मिट माइट गॾजंदा आहियूं ठहाका हणंदा आहियूं खिल मस्ख़िरी थींदी आहे खाधो पीतो थींदो ऐं तास खेॾंदा आहियूं ऐं जेको तास जो आनंदु ईंदो आहे खेॾण में उहो हिकदमि मज़ो ईंदो आहे त थधिड़ी हिकु ॾींहुं हिकु अहिड़ो ॾिणु आहे जेको सभु मिट माइटनि खे घुराए थो सभु असांजा भेनरुं गॾजनि थियूं भेणविया गॾजनि था सौट गॾजनि थियूं भाॼायूं गॾजनि थियूं वॾा नंढा सभु हूंदा आहियूं ॿियो ॾिणु आहे चालीहो चालीहें ते सॼो महिनो चालीह ॾींहं नॉन वेज खां परे रहंदा आहियूं तेल मसाले खां परे रहंदा आहियूं त शाम जो कम्पलसरी चालीहें जी आरती अटेंड कंदा आहियूं मंदर में न वञी सघूं त घर में ॾियो ॿारे करे पाण ई आरती कंदा आहियूं परिवार सां पोइ चालीह ॾींहं सॼो बॉडी खे एक्टिव हूंदो आहे सॼी चार्ज हूंदी आहे मसाला नॉन वेज वग़ैरह खां परे रहंदा आहियूं ॾियारी ॾियारी हिकु अहिड़ो ॾींहुं आहे जेको असांखे ख़ुशी ॾींदो आहे उन ॾींहुं कम्पलसरी नवां कपिड़ा मिलंदा आहिनि नवां कपिड़ा वठंदा आहियूं पाईंदा आहियूं मिट माइटनि जे घर वेंदा आहियूं मिठायूं खणी करे दोस्त यार मिट माइट असांजे घरु ईंदा आहिनि मिठायूं खणी करे जाम ख़ुशी थींदी आहे शाम जो सॼो परिवार गॾु वेही करे मां लक्ष्मीअ जी पूॼा कंदा आहियूं अंत में आरती करे रात जो हिकु ई डिश थींदी आहे उहा आहे खीरिणी खीरिणी खाई करे सुम्ही पईंदा आहियूं